ना सारनाय ना सारनाया मा होनो दैयाव थाङोबा जों ना सारनायाव हाय जेखाइ लांफा नांगोन गामला लांफा नांगोन बहाथिंजों दुरुं खानांगोन बेनिफ्राय बान्दो थेनांगोन लोगोसे सारै सारै मेङो बा दै लोंनांगौ आरो दै लोङो आरो ना सारबाय थानाय समाव दैआ रानोबा मुखुब नाया बबाव थागोन बबाव मागोन जायो बेनिफ्राय ना बोखांनायाव आलदा आलदा नाफोरखौहाय आलदा आलादा रोखोमै दोननाय जायो जेरोखोम ना फिथिख्रिखौ ज दोनफायोबा दसरा ना गिदिरजों दोनफायोबा ना फिथिख्रिया सेवनानै थाङो ना मावाफ्रा सेवनो थांङो बेनिखायनो आलादा आलादा रोखोमै आलादा आलादा मुवायावहाय दोननो गोनां जायो फार्स्ट टाइम दै रानहोनोबा मा होनो